एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीय में मौक़ा त जाम आहिनि पर तकलीफ़ बि घटि न आहिनि पहिरीं त कमु मिलण ई हेॾो मुश्किल आहे जॾहिं कमु मिले असांखां ॾह ॾह कलाक कमु वठनि ऐं पैसा बि घटि ॾियनि ऐं पैसा घटि पैसा बि हुन वक़्ति बि नथा ॾियनि असांखे बार बार घुराईनि था अधु पैसा ॾियनि अधु पैसा न ॾियनि ऐं कॾहिं बि फ़ोन करे चईनि था अॼु राति जी शिफ्ट आहे तव्हां खे अॼु पूरी राति कमु करिणो आहे कॾहिं बि चईं अॼु सुबुह अचिणो आहे हिन ई वक़्तु अचिणो वञ तव्हां जा पैसा कटिजी वेंदा